मध्य प्रदेश के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे कि दूरी स्कूलें दूर दूर है यहाँ पास में स्कूलें नहीं हैं और और दूसरी बात है गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिलती है टीचर वगैरह अच्छे नहीं हैं टीचर सरकारी टीचर भी हैं जो तो पढ़ाते नहीं हैं लेट आते हैं या तो अपना मोबाइल चलाते हैं फोन चलाते हैं थोड़ा मन लगा के पढ़ाते नहीं हैं टॉपिक नहीं समझाते हैं डाउट रहता है विद्यार्थियों को इस वजह से मध्य प्रदेश की स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सारी समस्या आती हैं और लागत भी तो लागत तो खैर होती है प्राइवेट स्कूलों की लागत ज़्यादा होती है इसी का फायदा प्राइवेट स्कूल उठाती हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है सरकारी स्कूलो में सिर्फ बिल्डिंग तो बनी रहती हैं और लाइटें लगी रहती हैं बाकी पढ़ाई वगैरह कुछ होती नहीं है इस वजह से मध्य प्रदेश के छात्रों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है